मां मुजे भाउ जी शट प्रेस पई कया प्रेस वधारे गर्म हुजण सां मुंहिंजे कस्टमर जो हिकु प्लाज़ो पासे में ई पियो हुप अने उहो प्लाज़ो भूल सां मूंसां सड़ी वियो हुओ अने उहो प्लाज़ो विच सां सड़ो हुओ त उन खे मूंखे ठीकु करिणो हुओ अने विच ते सड़ियलु प्लाज़ो मां वापसि कपिड़ो वठी करे न सुधाए सघंदी आहियां छोकी उहो अलॻि लॻे इन लिए उहो मां कस्टमर जो प्लाज़ो खयों अने उन ते हिकु पैटन डिज़ाइन करण जी सोची पर उहो सड़ियलु भाग विच ते हुओ त पैटन बि जाम सुठो न पियो लॻे हिन लिए मां उन कस्टमर जो प्लाज़ो वापसि खां रिपेयर करण जी कोशिशि पई कया अने तॾहिं मुहिंजे मन में हिकु आइडिया आयो अने मां सोचो के हुन प्लाज़ो ते असां अगरि लेस जो कमु कयूं त उहो सड़ियलु भाग बि छुपाइजी वञे अने पैटन जो पैटन बि लॻे इन लिए मां ॿाहिरां लेस घुराई अने मां उन प्लाज़ो ते उहो लेस रखी छॾी ताकी उहो प्लाज़ो हिकदमु न्यू लॻे अने सड़ियलु भाग बि न लॻे इन लिए मां ॿिनीनि साइड हो लेस रखी अने कस्टमर खे ॾेखारी त कस्टमर खे जाम सुठो लॻो उहो पैटन अने उहो लॻे बि न पियो के उहो मूंसां सड़ी वियो आहे इन तरह मां मुंहिंजी ग़लती सुधारी हुई